اتر پردیش میں مختلف ثقافتی تہوار اور تقریبات منائی جاتی ہیں جو ریاست کی متنوع روایات اور برادریوں کی عکاسی کرتی ہیں چند اہم تہوار اور تقریبات میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں نمبر ایک دیوالی ہندو مذہب کا اہم تہوار روشنیوں کا تہوار کہلاتا ہے دیوالی کی تقریبات ہر کمیونٹی میں منائی جاتی ہیں جس سے مشترکہ ثقافتی ہم آہنگی کا اظہار ہوتا ہے اسی طرح عید الفطر اور عید الاضحیٰ مسلم برادری کے بڑے تہوار عید الفطر رمضان المبارک کے اختتام پر منائی جاتی ہے جب کہ عید الاضحیٰ حج کے موقع پر دونوں تہوار مذہبی بھائی چارے اور امن کا پیغام دیتے ہیں اسی طرح ہولی رنگوں کا تہوار ہندو برادری کے علاوہ بھی دیگر کمیونٹیز میں مقبول مختلف رنگوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے جو ریاست کی متنوع ثقافت کی عکاسی کرتا ہے ایک تہوار کجری تہوار کے نام سے جانا جاتا ہے یہ خاص طور پر خواتین میں مقبول ہے اگست کے مہینے میں منایا جاتا ہے خواتین نے ایک جگہ جمع ہو کر گیت گاتی ہیں اور خوشیاں مناتی ہیں جو ریاست کی دیہی ثقافت کو ظاہر کرتا ہے تاج مہوتسو آگرہ میں منعقد ہونے والا ایک بین الاقوامی ثقافتی میلہ ہے ریاست کی فن دستکاری اور موسیقی کی عکاسی کرتا ہے کمبھ میلہ ہر بارہ سال بعد الہ آباد میں منایا جاتا ہے دنیا کا سب سے بڑا مذہبی اجتماع جو یو پی کی اہمیت کو عالمی سطح پر منواتا ہے گووند دیو جی کا جھنڈا میلہ متھرا میں منایا جانے والا ایک بڑا تہوار شری کرشن کی عید کا جشن بھکتی تحریک اور متھرا کی ثقافتی ورثے کی نمائندگی کرتا ہے اسی طرح رام لیلا رامائن کی داستان کو ڈرامائی شکل میں پیش کرنا خاص طور پر ایودھیا میں ریاست کی دس داستانوی اور مذہبی تاریخ کی عکاسی کرتا ہے اتر پردیش کے یہ تہوار اور تقریبات ریاست کی متنوع روایات اور برادریوں کی خوبصورتی کو نمایاں کرتے ہیں اور مشترکہ ثقافتی ورثے کے حفاظت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں